ہیلو السّلام علیکم ہاں میری بات شیر پنجاب کے یہاں سے بات ہو رہی ہے دراصل مجھے کسی نے آپ کا نمبر دیا تھا مجھے ایک چھوٹی سی پارٹی رکھنی ہے میری کل بھائی کا برتھ ڈے ہے تو اس کے لیے مجھے کچھ آڈر کروانے تھے تو آپ آڈر بک وغیرہ ہو جائیں گی جیسے کل بھائی کا برتھ ڈے ہے تو کل کے لیے مجھے کچھ آڈر چاہیے اچھا ٹھیک ہے سم تھنگ زیادہ نہیں سم تھنگ آپ ون ہنڈریڈ کے سم تھنگ چاہیے چھوٹی سی پارٹی ہے تو ہنڈریڈ کے آ سم تھنگ گیسٹ ہوئیں گے تو ان کے لیے ہی چاہیے مطلب ایک تو آپ کا برگر چاہیے میرے کو اور دوسرا پیسٹری چاہیے تو یہ سم ون ٹویٹنی ون ٹوینٹی کے سم تھنگ دونوں چیزیں چاہیے میرے کو اور آپ دیکھ لیجیے گا تو ٹائمنگ جو رہے گا وہ آپ کا کیا کہتے ہیں سات بجے کا رہے گا پارٹی کا تو مجھے پارٹی سے پہلے چاہیے جس وجہ سے میں میں مہمانوں کو بھی دیکھ سکوں اور آپ کا آڈر بھی دیکھ سکوں تو اس کے لیے اگر آپ مجھے سات بجے سے پہلے چھ بجے کے سم تھنگ اگر لا کر سب کچھ پورا آڈر دے دیں گے تو آپ کا بہت شکریہ رہے گا اور اس چیز کے لیے میں آپ سے تہہ دل سے کہوں گا تو آپ مجھے کل کیا کہتے ہیں آپ لا کر دے دے گا سات بجے آڈر یہ میرا آپ آڈر لکھ لیجیے اسے ون ون ٹوینٹی پیٹیز اور ون ٹوینٹی برگر تھینک یو